जेन्ना आमी खंय भायर वयता तेन्ना मनशाच्या उलोवपाचेरूच आमकां कळटा की हो कोंकणी मनीस आनी आमकां रोखडीच जेन्ना कळटा की म मनीस कोंकणी आसा तेन्ना आपुलकी ही रोखडीच येता तेका आनी वेगळीं आपुलकी हाडपाची गरज लागना आमी ऑटोमॅटिक गोंयकार गोंयकाराक आपुलकेनुच आसता पळय पळोवपी आनी तो तेका मदत करताच करता जर राज्या भायर आसा आनी आमकां जर कळात की कोण तरी कोंकणी मनीस आसा तेच्या टोना वयरसुनूत कळटा की हो कोंकणी म्हणून मागीर आमी तेका हट आपुणूच मदत आसूं जर तेका मदत कसली आसा जाल्यार करपाचो भाव हो आमकां आसताच मनान तो आपुणूच येता तशेच कोंकणी सोड तसो गोंयच्या लोकांक हांवें पळयला मदत करपाची ही तेंच्या रक्तानूत आसा ह मदतगार करपीच लोक आमी आसा आणी तेतून जर तो गोंयचो मनीस आसा जाल्यार ते कारण ही एक वेगळी आपुलकी आमच्या मनान येता